اردو کے معنی لشکر کے ہیں جو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے اردو زبان کی دنیا میں چوتھی بڑی زبان ہے اردو زبان کی گرامر اور تلفظ بہت اچھا ہے اردو زبان کا تلفط بولنے میں بہت اچھا اور بہت الگ لگتا ہے